میم کیا میں آگرہ سمکو کمپیوٹرس کے یہاں سے بات کر رہی ہوں آپ کے یہاں کون کون سے فون اویلیبل ہیں

ہمیں تو ویوو وی ٹونٹی سیون فائیو جی فون چاہیے جی تو اِس فون کے اسپیشل فیچر کیا ہیں

اور یہ اِس کا بیٹری بیک اپ

اچھا تو آپ کے یہاں ایم ای ایم آئی پر مل سکتا ہے تو اُس کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا جی جی جی ٹھیک ہے پھر ہم وہیں آکر کے اِس بارے میں پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ